आं दाखालैयो बाजारनिफ्राय बाजारनिफ्राय मबाइल चार्जार लाबोदोंमोन ओमफ्राय आं बेखौ इउस खालामनानै मोजां मोनदों आरो मबाइल नि चार्ज आबो थाब थाब जादों मोजाङानो मोजां जादों आरो आं दाम खमावनो मोनदोंमोन मोजां चार्जारा